खाना बनाने दा मिगी बचपन दा गै शौक ऐ ते जेह्का सारें कशा आसान ऐ बनाना ओह् ऐ जियां कोई सब्ज़ी होई आलू दी सब्ज़ी होई जियां कोई गोभी दी सब्ज़ी होई चाह् बनाना आसान ऐ अच्छा सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ जियां आचार होइया एह् आचार दा जेह्का ओह् ऐ जेह्के ओह्दे जेह्का नुहाड़े च पौंदा ओह् मुश्कल ऐ सारें कशा कम्म हून नुहाड़ी ओह् करना सारें कशा जेह्का जेह्का कि किन्ने चिर उसी धुप्प बिच रक्खना किन्ना उसी किन्ने चिर नुहाड़ा जियां रक्खी लैओ आलू दा आचार होइया उसी कियां कट्टना आं किन्ना उसी पानियै च उसी साफ करना किन्ना उसी धुप्प बिच रक्खना एह् सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ होर जेह्का सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ हून इक्क आई गेआ बेज़ीटेरियन बिच आई गेआ हून जेह्का मास मच्छी ऐ जियां कोई चिकन दी सब्ज़ी होई मुर्गे दी मुर्गा बनाना होआ एह् सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ की जियां असेंगी पता के इनें चीज़ें बिच किटाणु बड़े होंदे इनेंगगी साफ करना ओह् मुश्कल कम्म ऐ करने कशा उसी कियां बनाना किन्ने चिर उसी गर्म करना ते किन्ने चिर उसी पकाना ओह् सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ ते ते होर जेह्का सारें कशा आसान कम्म ऐ ओह् जेह्का जियां कोई मशरूम दी सब्ज़ी होई ठीक एह् इंया बी सब्ज़ी बनाना सारें गी औना चाहिदा होर बी जेह्का सारें कशा मुश्कल कम्म होइया ओह् ऐ पनीर दी सब्ज़ी होई कोई कलाड़ी बनाना ओह् नुहाड़े चत सारें कशा म्हारत चाहिदी कलाड़ी बनाने च एह् किन्ना उसी पकाना ते किन्ना चिर उसी फ्राई करना होर बी जेह्के जेह्के नुहाड़े च चीज़ पौंदी एह् सारें कशा मुश्कल कम्म ऐ बाकी जिन्ना अस प्रैक्टिस करगे असेंगी उन्नी गै जाच औनी बनाने दी